नमस्ते सारें गी ते अ'ऊं सनान्नी आं कि मतलब कि'यां साढ़ी डोगरी भाशा ऐ ते ओह् सारे लोग मतलब कि'यां बाकी भाशाएं दे मतलब दिक्खना दिक्खेआ जा कि ओह् कि'यां इन्नी आसान भाशा ऐ कि जि'यां मतलब बाह्रै दे लोग औंदे साढ़ी डोगरी भाशा इन्नी जल्दी कैच करदे मतलब कि उसी इन्नी जल्दी पकड़दे इक ते आखदे न कि डोगरी इक बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ डोगरी ते सारे मतलब ओह्दी प्रशंसा बड़ी करदे जेह्ड़ी डोगरी एह् बड़ी मिट्ठी बोली एह्दे पर केईं सारे लोकगीत निकले दे न कि जि'यां इक लोकगीत ऐ मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे जि'यां कि डोगरें दी बोली मिट्ठी ऐ उ'आं गै डोगरे न ओह् मिट्ठे न कि जि'यां साढ़े घर जि'यां कोई परौह्ना आई गेआ ते अस उसी कदें बी खाल्ली निं जान दिंदे ते अस उसी घर सद्दियै नुहाड़ा पूरा आदर सत्कार करना असें उसी पूरा ते खाने पीने आस्तै उसी पुच्छना जि'यां साढ़े इद्धर असें डंगर रक्खे दे होंदे ते अस उसी दुद्ध बगैरा जे बी होंदा ते अस उसी बड़ा जैदा मतलब कि सम्मान दिन्ने आं साढ़े घर कोई आई गेआ तां आखदे न कि जेह्ड़े डोगरे न जि'यां डोगरे ते डोगरी बड़े मिट्ठे न डोगरी भाशा बी मिट्ठी ते डोगरे लोग बी मिट्ठे ते उ'नें बी सनान्नी कि डोगरी भाशा जेह्ड़ी बड़ी आसान भाशा खबरै जिन्ने जिंदगी च बोली दी निं होग ओह्बी इस्सी इन्नी आसानी कन्नै बोली सकदा कि जि'यां कोई बाह्रै दा आए में तुसेंगी गल्ल सनान्नी आं में अपने ग्रांऽ बिच रौह्न्नी आं जित्थै हॉस्पिटल बने दा उत्थै बड़े सारे बाह्रले डॉक्टर न उत्थै ओह् आए दे इत्थै ते जेकर ग्रांऽ बिच हॉस्पिटल बनेआ ते पेशैंट बी लोकल होने ते ओह् जेह्ड़े डॉक्टर न ओह् बाह्रे दा आए दे ओह् हिंदी दा इस्तेमाल करदे न साऊथ पासै दे न ओह् ते हिंदी जैदा इस्तेमाल करदे ते जेह्ड़े साढ़े लोकल लोग डोगरी औंदी जि'नेंगी ते चेचे लेइयै गेई में उद्धर मेरे दादू गी लेइयै गेई मेरे दादू जेह्ड़े ओह् डोगरी बोलदे ते डॉक्टर नै हिंदी बिच पुच्छेआ कि बताओ आपको क्या बमारी है क्या प्रॉब्लम है ते मेरे दादू नै आक्खेआ कि भई मेरे कन्न गी बड़ी तकलीफ़ होआ करदी ऐ ते इसी चैक्क करो ते डॉक्टर गी मतलब समझ आई गै गेई कि पेशैंट केह् आक्खै दा मतलब मरीज केह् आखना चांह्दा कि उसी कन्न तकलीफ़ ऐ मतलब इन्नी आसान भाशा डोगरी कि मतलब की दो तिन्न बारी बोलने कन्नै गै अस समझी सकने आं